सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप जेनाकि हमे जानै छियै की सेल्फ हेल्प ग्रुप गामसभमे छोटा छोटा छोटा छोटा शहर सभमे सभ औरतसभ मिलकरके लेडीजलोक मिलकरके एकटा समूह बनाय छै ओकरामे पाँच आदमी दस आदमी बिसो आदमी तकके ग्रुप बनै छै ओकरामे सभठो पैसा जमा करै छियै आ पैसासभ जमा करके जकरामे जरूरत होइ छै ओ पैसा निकालै छै ओकरा सरकारो मदद करै छै की ई बिज़नेस करए थोड़ा मोरा छोटा मोटा करय लए अचारेके काम होलौ पापड़ेके काम होलौ अचारेके काम होलौ तऽ अचारेके समूहमे पूरा ग्रुपमे बनाकरके लेबलिंग पैकलिंग ओकरामे करिके बाँटै छिकै ओकरा मार्केट मार्केटमे जाकरके करै छै ओकरा से विकास होतै जोसुनी लेडीज़ लेडीजसभ घरेमे बैठ करके दिनभर घरेमे रहै छै रहै छै तऽ ओकरासिनी र मदद होइ छै ओकरासिनी के इनकम कमाइ होइ छै तऽ ओकरा अपना अपना पति र इनकममे मदद करै छिके पापड़े बनेलए अचारे बनेलए आओर सभचीज भी बहुत सारा चीज छिकै ओकरा ओकरामे मदद करै छीकै बढ़िआँ बढ़िआँ बढ़िआँ सभ रोजगार ओकरा रोजगारो मिललय समयो बँटल रहलो ध्यानो बँटल रहलो सभ मिलजुल करके अपना काम करै छीकै आओर करै छीकै तऽ ओकरामे सरकार मदद करलो तऽ बढ़िआँ छीकै सेल्फ हेल्प ग्रुपमे आवास अच्छा छीकै आजके दौर पे ईसभ ग्रुप होना चाही महिलो रो बराबर अधिकार बराबर समय सभचीज मिलय रहै छै एहिमे जे छै से रहतै तऽ बराबर अधिकार मिलतै तऽ ओ बढ़िआँ छीकै